کچھ دن پہلے میں نے اپنے لیے ایک ساڑی خریدی تھی پر وہ بالکل ایک دم بے کار نکلی تھی اور نہ اس کا کلر بھی چلا گیا تھا نہ تو اس کا کپڑا اچھا نکلا تھا میرے تو نا سارے پیسے بھی خراب گئے اور میرے گھر والے بھی مطلب مجھ پہ غصہ ہو رہے تھے کہ تم نے وہاں سے ساڑی کیوں لی کیونکہ نا اتنی جلدی تو کسی چیز کا بھی کپڑا خراب نہیں ہوتا کہیں سے بھی ساڑی لو نہ ہی اتنی جلدی کلر جاتا ہے اور ساڑی کو دیکھ کر نا میں تو بالکل نا پچھتائی ہوں کیونکہ نا بالکل ہی ایک دم جلدی بے کار ہو گئی چھلنی ہو گئی تھی نہ وہ پہنی جا رہی تھی ڈھنگ سے اور بالکل کپڑا بھی ایک دم بے کار کوالٹی کا تھا